बारां ज्हार बारां सौ बारां दस्स ज्हार त्रैऽ सौ बारां ज्हार त्रैऽ सौ तेरां चौदां ज्हार चौदां सौ चौदां दस्स ज्हार पंज ज्हार